हमसब प्रोग्राम कतौ जाय के रहै छै प्रोग्राम बनऽबै छियै दू तीन चारि दिन पहिनेहे बनेलहुॅं अपन बैग तैग पैकिंग केलहुॅं जेकि हमरा जाय के अछि गेलहुॅं ओहिठाम जे जगह पर जाइ छियै ओहि सोसाइटी मे लोक के रहऽ परै छै ओहि सोसाइटी मे गेलहुॅं तऽ पहिले सॅं तऽ रहै छै धड़कन केहन सोसाइटी छै केहन गाँव छै केना की छै केना पहुँचबै तहन तऽ सवारी चाही सवारी तऽ अपना घर पर तऽ लोक वएह मोटरसाइकिल रहै छै चाहे कोनो रिक्शा रहल ओ केलहुॅं तऽ हमरा सबसे त नहि होई छै अथी कयल तऽ अपन रहलहुॅं केलहुॅं गेलहुॅं ओहिठाम योजना बनाके गेलहुॅं जा कऽ ओहिठाम गेलहुॅं ओहि रंग मे रंगलहुॅं ओहि सॅं घरवैया के साथे वातावरण मे रहलहुॅं जे होअ के चाहिए एहि लऽ कऽ आन गाँव से आन गाँव मे जाइ छै तऽ ओहि सोसाइटीके तऽ काज परै छै ने ओहि सोसाइटीमे गेलहुॅं तऽ ओहि सोसाइटीके काज केलहुॅं ओहि वातावरण मे रहलहुॅं जेना वातावरण हुअ के चाहिए ओहि वातावरण मे हमसब रहै छियै आ अपन घर मे गेलहुॅं फेर ओहिठाम से फेर जहन समय भऽ जाइ छै तऽ फेर आबऽ के योजना बनबै छी जे आब अपना घर जायके छै तऽ फेर योजना बनेलहुॅं फेर पैकिंग केलहुॅं फेर अपन घर वापस के तैयारी केलहुॅं तहन जे सवारी भेल या रिक्शा होय या बस होय या कार होय जे होय ओ केलहुॅं भाड़ा भाड़ा से फेर अपना घर एलहुॅं आ अपना योजना मे लागि गेलहुॅं अपना सोसाइटी मे लागि गेलहुॅं जेना रहऽ के चाहिए तेना हुअ लगलै अपन रहऽ लगै छी ल क